ते तां गै मोर मिगी शैल लगदे इ'यां बाकी बी ठीक न कौआ बगैरा तोते बगैरा पर मोर दा चाल बी बड़ी शैल होंदी ते कन्नै दिक्खने गी बी बड़ा शैल ऐ ते इ'यां बोली बी बड़ी शैल ऐ ओह्दी तां गै मोर मिगी सारें शा शैल लगदा